हैलो नमस्ते केह् बमारी होई गेदी केह् बमारी होई खरी हां तुसें कदूं धोड़ी औना ऐं खरी ठीक हां तूं बी रक्खेआं तुस बी रक्खेओ अपना हां